जोंनि ओनसोलावहाय गोबां फारमासि एबा देहा फाहामसालिफोर जेरै हस्पिटाल बायदिफोराव गोबां रोखोमनि बे आंखालफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि माब्लाबा समावहाय सोरबाफोर हथात गोसायै लोमजायोब्ला बेखौ फाहामथायनि थाखाय जोंनाव मोजां हस्पिटाल एबा बिखौ फाहामनायनि थाखाय मोजां सुबिदा गैया आरो माब्लाबाफोर बबेबा एसे गामिफोराव मोजां लामा गैया सोरबाफोर गामिनि मानसिफोरा हथात हरखाबै गोबां जखम गोसायै लोमजायोब्ला बेखौ हरखाबै हरफोराव बबेबा गिदिर डक्ट'र एबा हस्पिटाल सरखारि हस्पिटालफोराव लाबोनायनि थाखाय गारि गारि लांनो थाखाय मोजां रोखोमनि लामा गैया बेफोरबायदि आरो बबेबा बबेबा ओनसोलनि हस्पिटाल एबा सरखारि हस्पिटालफोराव मोजां रोखोमनि डक्ट'र गैया एबा नायगिरि गैया बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि थासारिफोरा थानो मोना आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो मानो होनोब्ला जों बयनिबो मोजांखौ गाहामखौ हास्थायो बेनि थाखाय जोंनो सासे मोजां डक्ट'र आरो नायगिरि आरो मोजां हस्पिटालनि गोनांथि जायो बेफोरखौ लानानै जों दिनै बेफोरखौ लानानै जों दिनै मोनसे जेरावबो बेफोर बायदिनि थाखाय आंखाल जानो नाङा आरो माब्लाबाफोर हरखाब सोरबाफोर लोमजानानै साजानानै एबा बेमार आजारफोराव गोग्लैनानै थैनानै थाङा बेफोरनि थाखाय जों गासैबो सरकारनिफ्राय एबा गासैबो मोजां थासारिखौ लुबैयो बेनि थाखायनो हस्पिटालफोराव थांनायनि थाखाय जोंनो एम्बुलेन्सनि एभैलएबोल एम्बुलेन्सनि गोनांथि नांगौ आरो थांलाय फैलायनि थाखाय मोजां लामानि गोनांथि जायो बेफोरखौ जोंनो गासैखौबो नांगौ मानो होनोब्ला मानसिनि जिउआ हरखाबै गोमानानै दाथांथों रावनिबो जिउआ सोरबाफोर हरखाब लोमजायोब्ला मोजाङै मोजां बिनि थाखाय मोजां फाहामथाय होनो हाथों आरो सासे गोग्गो डक्ट'रनि गोनांथि जायो हस्पिटालफोराव जोंनि ओनसोलफोराव एरियाफोराव बेफोरबायदि गासैबो मोजां थासारि फैयो आं बेनि थाखायनो जोंनि सरकारफोरखौ एबा सरकारि हस्पिटालफोरनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गुरैयै सुबुरुन हरनो एबा खावलाय हरनो सानो एसेनोसै